जी हाँ मैं ट्रेन का वर्णन कर सकता हूँ मैं उस समय का वर्णन करना चाहता हूँ जब मैं शक्तिनगर से बनारस की ओर अपने यहाँ पैसेंजर ट्रेन से जा रहा था ट्रेन के अंदर कई सारी बर्थ अलग अलग होती हैं अलग अलग डिब्बों में अलग अलग बर्थ हुई होती हैं सभी डिब्बों का नंबर अलग होता है एवं उन डिब्बों में सीटों के भी नंबर अलग अलग होते हैं सीटें गद्देदार होते हैं एवं जो उसमें खिड़कियाँ होती हैं वह लोहे की होती हैं जब ट्रेन चलती है तो उस दौरान ट्रेन से काफ़ी आवाज आती है ये ट्रेन की जो पहिये होते हैं वह पूरे लोहे से बने होते हैं एवं ट्रेन पटरियों पर चलती हैं जब ट्रेन चलती हैं तो काफ़ी शोर होता है जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं और ट्रेन चलती है तब हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे साथ ये जमीन भी चल रही हो और मेरी